हैलो आहो किन्ने बजे जाना हां तिन तिन बजे आखेआ हा शायद आहो त्रै बजे हां किन्ने लोक आने उत्थे हां दिक्खा नी ऐं केह् देआं गरी लेई लैन्ने आं केले लेई लैने आं कोई डेढ़ दर्जन चढ़ाना हैलो त्रै बजे बजे आखेआ हि नि उ'नें बड़े तंग करदे न मड़ो होर हां पैह्ले अस कीर्तन कर लैगे नी फिर रुट्टी दा टाइम होग ते फिर बुलाई लैगे हां केले लेई लैगे केले लेई लैन्ने आं होर केह् लेना पैहे चढ़ागे ते केले लेई लैन्ने आं आहो हून बी कम्म करा दी कपड़े तैऽ करा दी ही हां हां गाई लैगे थोह्ड़े जेह् पिच्छे पिच्छे बोली लैगे अस बी हां किन्ने लोक आने उत्थे पता किश अच्छा अच्छा ओह् बी ऐ अच्छा ठीक ऐ पता नी में मेरे कन्नै गल्ल नी होंदी ओह्दी मि नी पता हां